वैसे तो ग्वालियर जिले में हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं मैं जैसे कि मैं पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी भी बोलती हूँ और अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल होता है और अ जैसे कि काफी जगह पर जैसे यूपी में यूपी भाषा में बात करते हैं हिंदी में तमिल में और डांगी तो मुझे इसकी तो ज्यादा जानकारी हैं नहीं पर यहाँ पर सारी भाषाएं चलती हैं और जैसे कि मैं तो स्कूल में हिंदी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ तो मुझे हिंदी अंग्रेजी आती है और ज्यादातर तो मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी में ही बात करती हूँ मतलब कि हमारे क्षेत्र में हर तरीके की भाषाएं चलती हैं संस्कृत भी चलती है मतलब हर तरीके के लोग हैं जो हर तरीके में बात कर पाते हैं जैसे कि तमिल में भी कोई बात कर लेता है और हिंदी तो है ही अ और अंग्रेजी में भी और